अॼुकल्ह ऐॾियूं बीमारियूं फैली रहियूं आहिनि उनमें डेंगू ऐं मलेरिया बि आए दिन ॿुधंदी रहंदी आहियां अॼु डेंगूअ जो पेशंट आहे उहो ऐडमिट आहे अॼु मलेरिया थियो आहे त इहो सभु जेको बि थी रहियो आहे ॾिसो असांखे पाण खे ई रखिणो आहे अॻिते बि साफ़ु सफाई रखूं बरकरार रखूं उते किथे ई जिते हुंदा आहिनि गंदा नाला मच्छर घुमंदा आहिनि त उते बि सरकार खे क़दमु उथारणु खपे ॿियो उनमें सही तरह पावडर विझी छिड़काव करे साफ़ु सफाई रखनि जीअं मच्छरनि जो उते ई नासु थी वञे ऐं जिते बि असां वञूं था भई सेफ्टीअ सां मॉइस्चराइजिंग हणी करे वञूं अगरि लॻे बि थो कोई तकलीफ़ आहे त जल्दी भई डॉक्टर खे ॾेखारियूं इहे आसान ॻाल्हियूं कान्हनि भई थोरो मच्छर चकु पाताईं वरी डेंगू थियो मेलेरिया थियो हिन मां और घणियूं बीमारियूं बि उत्पन थींदियूं आहिनि पोइ सुभाणे असां हॉस्पिटल में एडमिट हुजऊं सॼो घरु परिवार बि परेशान थो थिए त ईअं अगरि शुरुआति थिए थी त असां साफ़ु सफाई पहिरियों रखूं जिते बि रहूं था घर खां ई शुरुआति कयूं की घर में आसे पासे पाड़े में पोइ समाज में अगरि साफ़ु सफाई हूंदी त इहे सभु बीमारियुनि खां बि असां बची था सघूं